ہلو ہاں جی سبزی والے بھیا بول رہے ہیں بتایئے کیا چاہیے آپ کو جی جی کون سی سبزی چاہیے

ٹھیک ہے سب مل جائے گا دیکھیے ٹماٹر چالیس روپئے ہاں آلو تیس روپئے پیاز پینتیس روپئے اور بتائیے کون سی سبزی چاہیے بھیا پیچھے سے بہت مہنگا آ رہا ہے آپ کو پتّہ ہے کتنی مہنگی سبزی آ رہی ہے آپ کو کتنا لینا ہے یہ بتائیے پینتیس روپئے لگے گا آپ کو ایک کے جی کے آلو کے ریٹ کم نہیں ہوں گے سر آلو کے ریٹ کم نہیں ہوں گے آلو اِس ٹائم بہت مہنگا چل رہا ہے منڈی میں ارے اِس کا اُس کا آپ آلو دیکھیے کون سا آلو ہے سوکھا آلو ہوگا گلا ہُوا ٹھیک ہے اور بتائیے گوبھی تو دیکھیے سر بہت مہنگا ہے اِس ٹائم اَسّی روپئے کلو ہے گوبھی بالکل فریش گوبھی ہے سر پوری مارکیٹ میں ٹرائی کر لینا ہمارے یہاں سب سے فریش سبزی ہوتی ہے ہاں پوری سوسائٹی میں ہمارے یہاں سے جاتی ہے سبزی پوری سوسائٹی میں کون سی سوسائٹی میں رہتے ہیں آپ ہاں تو آپ بتائیے کتنی کتنی دیں ستّر روپئے ٹھیک ہے ہری مرچیں ڈھائی سو گرام ہیں تیس روپئے کی سر جی اب وہ ٹائم چلا گیا سبزی فری والا اب یہ سب بہت مہنگی سبزی ہو گئی ہے پیچھے سے مارکیٹ سے بہت مہنگا ہو گیا مال نہیں اب فری والا حساب ختم ہے سر اب نہیں ملتا فری والا اب تو ہرا دھنیا بھی ہم دس روپئے سے کم نہیں دیتے اب ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہرا دھنیا بیس روپئے کا سو گرام سر ہاں ہم تو ایک بلڈنگ کھڑی کر لیں گے سر ہمیں کچھ نہیں بچتا دو روپئے بچتے ہیں اِس میں جلدی بتائیے ہم پھر آپ کو بھیجیں ٹھیک ہے آپ مجھے اپنا ایڈریس واٹس ایپ کر دیجیے میں آدھے گھنٹے میں آپ کو بھیجتا ہوں